म्हाका ऑनलायन एक फॉमल शर्ट घेवपाक जाय आशिल्लो म्हाका सायज लार्ज आनी म्हाका निळ्या रंगाचो शर्ट जाय हांव आजिवो आनी फ्लिपकार्ट ह्या ऑनलायन शॉपिंग ऍपाचेर वचून हो शर्ट सोदतलें कारण हांवें म्हजें चडशे शर्ट आजिवो आनी फ्लिपकार्ट हांगा सावन घेतल्यात तांची कॉलिटी आनी फिटींग बरी आसता पळोवया म्हाका जाय तसलो शर्ट मेळटा की ना